दिक्खेआ जा अज्ज दे टैम उप्पर पुच्छेआ जारदा ऐ जे सैलिब्रिटी च प्राइवेसी नांऽ दी कोई चीज़ रेह् दी बी ऐ जां नेंई दिक्खेआ जा अज्ज दे टैम उप्पर जिन्नें बी सैलिब्रिटी न ओह् ते उंदे अन्दर कोई बी प्राइवेसी नांऽ दी चीज़ नेंई ऐ ओह् जित्थै बी जंदे न मीडिया उंदे पिच्छें कन्नै कन्नै जंदी ऐ ते ओह् कुदै बी जान ते मीडिया उत्थैं चली जंदी ऐ ते अज दिक्खेआ जा कोई बी सैलिब्रिटी दी लाइन नी चुना दा ऐ कैल्ली नी चुना दा ऐ

निक्की दी निक्की चीज़ उंदी एड्डी बड्डी करियै बनांदे न कि इयां होई जा कोई झगड़ा होई दा झगड़ा होईया उंदे अन्दर ते ओह् मिडिया च इन्ने बड्डे करियै फैलदा ऐ ते किन्ना किश होए दा एह्दे अन्दर होए दा निक्की गल्ल होई दी होग ते एह् डाइबोरस बनाईयै सनांदे न एह् ते दिक्खेआ जाह्ग एह् बड़ी गल्त गल्ल ऐ अज्ज दे टाईम उप्पर सैल्ब्रिटी दे अन्गर प्राईवेसी नांऽ दी कोई चीज़ रेह्दी गै नी ऐ में ते सैलिब्रिटी दी लाईन कदैं ना चुनां कैल्ली फेम दे खातिर अस अपनी प्राईबेसी ओह् बाह्र खोह्ली नी सकदे ऐं जित्थै बी जान ओह् जित्थै बी जान

एह् जित्थैं बी जान ते उत्थैं मिडिया आई जंदी ऐ ते मीडिया दे कारन उनेंगी बड़ी मुश्किल सैह्नां पौंदी ऐ अज्ज दे टाईम उप्पर सैल्ब्रिटी दी लाईफ च कोई बी प्रारईवेसी नी रेह् दी ऐ उनेंगी कोई बी कम्म करनां होग ते मिडिया उंदे पिच्छें पिच्छें जंदी रौंह्दी ऐ उनेंगी बड़ा प्रावलम औंदी ऐ में ते कदैं बी सैलिब्रिटी दी लाईन ना चुनां फेम आस्तै कोई बी अपनी प्राइवेसी दाऽ पर नेंई लाना चांह्दा ऐ ते में ते इयै आखनी आं कि फेम दे खात्तिर लोग अपनी प्राईवेसी जो है ओह् नी करन दाऽ उप्पर नी लान अज्ज कोई बी फेम चांह्दा ऐ मीडिया गी बी समझनां चाही दा ऐ प्राईवेट लाईफ च उनेंगी नेंई घुसना चाही दा ऐ उनेंगी कुसा बी गल्ल गी फलाना नी चाही दा ऐ ते कुसै दी बी प्राईवेट लाईफ च अस कुन होंदे आं असेंगी कोई हक्क नी ऐ कुसैदी प्राईवेट लाईफ च अस जाएं कुसैदी प्राईवेट लाईफ च अस इंटरफेयर करचै ते कुसे दी बी प्राईवेट लाईफ प्राईवेट लाईफ च असैं घुसना नेंई चाही दा ऐ मीडिया जो ऐ निक्की तो निक्की गल्ल जो ऐ मीडिया बिच्च इयां फैलांदी ऐ के केह्ड्डा बड्डा होए दा ऐ उर्फी जावेद दी गल्ल सनाने अज्जकल बड़ी नमियां नमिंयां फोटोआं पाइयां जंदियां न ओह्दियां ते हर इक दी अपनीं अपनीं प्राईवेट लाईफ होंदी ऐ हर इक दी अपनीं अपनीं कवालिटी होंदी ऐ हर इक दा अपनां अपना पैशन होंदा ऐ ओह् ड्रैस बनांदी ऐ अलग अलग तरीके दी ते मीडिया कुश लिखियै ते पाई ओड़दे न ते एह् गल्त गल्ल ऐ कुसे दी कुसें दे इज्जत नाल बी अस नेंई खेली सकदे ऐं ते सैलिब्रिटी च कोई इज्जत नांऽ दी चीज़ है गै नी ऐ अज्ज दे टाईम उप्पर उंदी कोई प्राईवेट लाईफ है गै नी ऐ उनेंगी निक्की जेहा झगड़ा होई जाह्ग ते ओह् बी जो ऐ बड्डा करियै बाह्र दसदे न ते पता नी केह् होई दा ऐ ते

अपनी प्राईवेसी दिक्खना चाह्न्नी आं ते फेम खात्तिर में अपनी लाईफ दाऽ पर नी लानां चाह्न्नी आं दिक्खेआ जाए अज्ज ऐशवर्य राय ते अभिशेक बच्चन दे बिच्च बड़ी लड़ाई चला दी ऐ एह् बी उनैं बड्डा करियै सनाए दा ऐ ते जियां जया बच्चन नै उनैं अपनी कुड़ी गी चुनेंआं ऐ कुड़ी अपनीं कुड़ी अपनी कुड़ी गी चुनेंआ ऐं केह् आक्खी सकनें आं कुड़ी ते नूंह् दोनें चा कुड़ी गी चुनेंआं ऐ ते ओह्दे बारे गल्लां चला दियां नैं बाह्र झगड़ा चला दा ऐ अस नेईं रोकी सकनें पर मीडिया गी बी सोची समझियै कुश पानां चाही दा ऐ किसे दी प्राईवेट लाईफ गी अस इयां फेम नी करी सकनें आं फलाई नी सकनें आं गल्त गल्ल होंदी ऐ कुसे दी लाईफ च इंटरफेयर करनां सवेरे सवेरे कुड़ियां मुड़े जिम्म जा दे होंदे ते उत्थै दा सैलिब्रिटी जिम्म जा दे होंदे ते उत्थें पिच्छें कैमरे लेईयै टुरी पौंदे न जित्थें बी ब्याह् च जा दे होंदे न उत्थै गै कैमरे लेईयै टुरी पौंदे न ओह् अपने होटल च रुट्टी बी खान जा दे होंदे न ते उत्थै बी पिच्छें कैमरे लेईयै टुरी पौंदे ते एह् गल्त गल्ल ऐ इयां नेई होनां चाही दा ते सैलिब्रिटी दी अज्ज दे टाईम उप्पर दिक्खेआ जाए कोई प्राईवेट लाईफ नी ऐ ते अज्ज ओह् उनेंगी प्राइवेट लाईफ उंदा बा हक्क बनदा ऐ कि उनेंगी बी प्राईवेट लाईफ लब्भै पर अज्ज दे टैम उप्पर मिगी नी लगदा ऐ कि उनेंगी कोई प्राईवेट नांऽ दी चीज़ लब्भग ते दिक्खेआ जाह्ग उंदे बिच्च कोई बी प्राईवेट नाऽ दी चीज़ नी ऐ अज्ज दे टैम उप्पर सैलिब्रिटी गी प्राईवेसी नाम दा कोई चीज़ नी लब्भदी बड़ी कमी ऐ प्राईवेसी दी उंदे अन्दर